अठ हज़ार सत सौ पंजाहु ॿ लख पंजहतरि हज़ार पंज लख असीं हज़ार अठ लख एकानवे हज़ार सत हज़ार नव सौ